असांजे देश में फिल्म इंडस्ट्रीअ जो ॾाढो सुठो योगदानु आहे उन्हनि पंहिंजे फिल्मुनि जे ज़रिए पब्लिक खे ॾाढा सुठा मैसेज ॾिना आहिनि जूना कलाकार जूना डायरेक्टर जूना गाना गीत संगीत ॾाढो बढ़िया हूंदो हुओ जंहिंमें मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार लता मंगेशकर जहिड़ा सुहिणा गाइक हूंदा हुआ पर अॼुकल्ह जो थोरो माहौल बदली चुको आहे अॼु सिर्फ़ु नाच गाना ऐं टाइम पास जहिड़ियूं फिल्मूं ठहनि थियूं अॼु बि कलाकार सुठा आहिनि जीअं अमिताभ बच्चन थियो शत्रुघन सिन्हा थियो राकेश रोशन थियो